मैडम जी मैडम जी जेह्की में असाइनमैंट जमा कराना हा ते नोआढ़ी डेट ऐ निकली गेदी हून में केह् करां मैडम जी थोह्ड़ी नुआढ़ी तरीक अग्गें बढ़ी सकदी में ना मै'म अस अ'ऊं घूमने गेदी ही मराह्ड़ा मराह्ड़ा माता गेदी ही अ'ऊं घूमने ई एह् इक साढ़े घर आह्ली साइड पेआ घोड़ा नाला उप्परे ई जंदे एह् धार्मिक धार्मि स्थल स्थल स्थल ऐ उधमपुर आह्ले पास्से पौंदा नेईं मैडम जी एह् निं होआ अ'ऊं आ दी थोह्ड़ी ही उत्थूआं एह् बी पता केह् होआ अ'ऊं बस्सा बिच्च आवै दी ही निं ते अस अस बस्सा उप्पर जा'रदे हे ते अचानक गै मेरी बस रुकी अस अग्ग असें अग्गे दिक्खेआ जे'ल्लै उत्थै दिक्खेआ ते मतलब लोग हड़ताल उप्पर निकली दे हे हां ते लोग समान भी अस बस्सै बिच्च गै रेह् निं दो त्रै दिन अस उत्थें गै ऐ रेह् नुआढ़े बिस्तरै हेठे जी जी आए

नेईं मैडम जी केह् करदे कोई कोई डाकोमैंट लग्गग नेईं मै'म जी मेरा पैनकार्ड बना निं ऐ ते कन्नै केह् गल्ल आधार कार्डे दे ओह् इत्थूं दा आधार कार्ड है निं ऐ अ'ऊं जम्मू जम्मू रौह्न्नीं ते इत्थूं दा आधार कार्ड है निं ऐ ओह् ग्रांऽ दा आधार कार्ड ऐ ओह् लग्गना निं ऐ नेईं मै'म जी जेह्का ओ पैन कार्ड ऐ नोआढ़ा केह् करना ओ है निं ऐ मेरे मेरा कोई बना दा निं है ओ